अ' मा दङो दङो है सकआवथ' थांनो ओंखारगासिनो आङो ए' दङो ला हो दङो होलांनांगोन ना ना लांफैगोन सकआव थांनो ओंखारगासिनो आङो सोरबा लाखियोबा लामायावबो होलाङो सेरसेनि दङो देर केजिनि दङो

ओं रुप सान्दाया सेरसेयाव दुइछ' सालानि ना है गामिबाबो खमायनो हाया जोंबो बिनि सायावसो लाबोखानाय जायो नालाय बाजाराव दा गामिनि हिसाबै नोंनो एसे खम बेसआवसो होलाङा होन्दों बाजारावथ' दुइछ' बिस थ्रिस बिदिहाय फानो गथाबाथाय गथाखायसो नोंनो दुइछ'आव होलांनो नागिरदां दुइछ' बा लाखिनो हागोन सेर से ओरैनो दे मोनैबाथाय माबा मोनसे जागोन नै आं थांगासिनो साइखेल गादों

दा आरो सेर से फुरा जानायबा गैगोनना गैया बेनि सायाव आरो देर केजि जानाय थायो दा अज'नासो खोन्थासिगोन अ' आं बेल दामना थांगासिनो नै बेल बेल दामहरबाथाय नों फैबानो जाबाय इ रुप सान्दाखौल' नांगौ बेलेग ना लकेल ना दंमोन फख्रि सारनायनि ना गोरि बिनिफाय मागुर खावै सिंगि दंमोन आरो ए' होमबा रुप सान्दाखौसो नांगौ दे होमबालाय दे आं थांगासिनो बेल हरगोन आङो दे होमबा लाखि